मा इसोर मानो मानो थाङामोन अ गारिया बिसिबां नाम्बार मोन दाथ' मुस्किल जानोसै नै औ दे सेस नाजाजागोन बे दे गारिखौ दे गोमानायखौ

सेस्ता खालामजागोन दे आङो आंनिफ्राय देरसिन सारखौ होनहरगोन दे आङो आंनि सारखौ होनैगोन दे आङो दे नाजागोन गारिखौ सिन्था खालामनाङा दे मोनगोन दे दे मोनगोन दे नागिरगोन दे सेस्था खालामगोन

साबदान दोननांगौमोन साबिफोरखौ होखादोंमोनना थाला फोरखौ होखादोंमोन

सिखावफोरथ' बिसोर इस्थ्रा स्मार्ट माबा थायो एखे बुहुत माबा थार खेल लानांगौ गावबा गाव गारिखौ दोननाय दोननायफोरखौ साबदान सिखावआथ' आजि खालि बुहुत सिखाव जाबाय बाब बाब जों ट्राफिक पुलिस बाबो हाथ्राना एखदम दिउति जेखुनु माबाखौनो लिरनो हास्लाबा दा नाम्बार फोरखौनो रं साइद सालायनाय मानाय हाबि जाबि खायसे जौ लोंनानै सालायो मायो एखे एखे खारो एखस' एख खारबोला बायो जौ लोंला लोंलि सालायग्राबो थायो सिखाव थायो